हमराके किताब पड़ै कऽ बहुत नीक लगै यऽ किताबमे की जेनाकि शारीरिक शिक्षा सम्बन्धितके जानकारीके किताब यऽ जेना ओकरामे पूरा स्वास्थ्य सम्बन्धित जानकारी रहै यऽ ओकरा पढ़ैमे हमरा नीक लगै यऽ ओकरा पढ़लाक बाद हय छै कि अपन शारीरिक विकास हय छै मतलब अहाँ शरीरके स्वस्थ्य केना राखि सकै छियै ई सब जानकारी शारीरिक शिक्षाके किताब पढ़ैसँ पूर्ण जानकारी मिलै यऽ आओर दोसर बात कि कियो भी चीज पढ़लासँ बेसी ज्ञान जानकारी मिलै छै तऽ किताबमे भी शारीरिक शिक्षा भेलै योग विद्या भेलै आयुर्वेद भेलै जे जे जे मतलब कि अहाँके नीक लागि सकै छै